हान्था मेलानि जे आंखाल बे आंखालाथ' सावस्रिनि जे जोथोन लानाय बेवहाय गोहोमा गोग्लैखागोन मानो होनोब्ला माबा मोनसे हरखाब बेराम आजार जायोब्ला

बेराम आजाराव गोग्लैयोब्ला देहा फाहामसालिसिम सौहैनो थाखाय जोङो जेब्ला माने गारि गरा नांगौ जायो बेखौ सहैहोनाय जे गारि बेयो माने हान्थामेलाया जुदि मोजां नङाब्ला बेवहाय थांनायाव गोबां सम लायो आरो सम लानायनि थाखायनो जे सावस्रिनि जे जोथोन लानाय बा जोङो बेरामखौ थाबैनो सोखानो नाजानाय बेफोराव जोंहा माखासे ओ जेंनाया गोग्लैखायो जेंनाया जाखायो आरो गोहोमा बेनो हान्था मेलाया जुदि मोजां जायोब्ला थाब जुदि जोङो माबायाव ओ देहा फाहामसालिसिम सौहैनो हायोब्ला बेयो सासे बेरामिखौ जोङो मा खालामनो हायो माने ओ एसेबाबो फाहामनो हायो बा जोथोन लानो हायो होननानै आं सानो आरोखि देहा फाहामसालिया जोंनि गोजानाव दङ खाथियाव दङब्लाबो बेयो ओ फिसा फिसा देहा फाहामसालि

खाथिनि जि देहा फाहामसालि बेयाव खायसे खायसे बेराम जानायफोरखौ फाहामनो गोब्राब जायो जायनि जाहोनाव एसे मोजां डक्टरफोरजों जोङो दिन्थिनो गोनां जायोब्ला बा आलट्रा साउन्द एक्सरे बायदि बायदि खालामनो गोनां जायोब्ला जों गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायो बिसिम सहैनोनो जोंहा आथिखालाव हान्था मेलानि जे सुबिदा बे सुबिदाया जाबायब्लाबो जोङो ओ थामजि मिनिट बा ब्रैजि मिनिट नि आगोलाव जों सहैया बे खार'नाव जोङो ओ खोब जाफुंसार होननानै बुंनो हाया बे देहा फाहामसालिनि ओ फाहामसालिसिम जोङो थाब सहैनो हादों बा हायो होननानै जोङो माने बुंनो हाया बेखिनियानो